हैलो भैया फोन आह्ली दुकान उप्परा बोल्ला दे भैया कोई दस पंदरां ज्हार दी रेंज बिच कोई शैल फोन होग थुआढ़े कोल केह्ड़े केह्ड़ी केह्ड़ी कंपनी दे न रियलमी सी टवंटी ऐ भैया किस रेंज च ऐ ओ चौदां ज्हार प्लस रेंज च ऐ ते ओह्दे च डिस्काउंट कोई ओह्दे बिच कोई डिस्काउंट सौ खंड कोई डिस्काउंट थोह्ड़े होएआ और केह्ड़ा केह्ड़ा माडल ऐ दस पंदरां ज्हार दी रेंज च हांजी ते दकान कैह्लूं धोड़ी खुह्ल्ली होंदी अच्छा अच्छा दुकान कुद्धर नेह् ऐ थुआढ़ी अच्छा ते जेह्के बाह्र मार्किट ऐ ठीक ऐ में फ्ही शाम्मीं औना थुआढ़े कोल ठीक